हां जी मैडम जी मेरे बच्चे जेह्ड़े हैन ना ओह् स्कूल नी आई सकदे तुस इक कम्म करेओ अस चक्कर लान जा ने मैम अस ना चक्कर लान जा ने तुस मेरे बच्चें नू सिलेबस प्लीज कवर कराइड़ेओ स्कूल च

मैम स्हानू चाहिदी कोई दो तिन दिन दी छुट्टी चाहिदी सिलेबस पिच्छे रोह्ना तुस कराइड़गे इड़गे उ'नें

अच्छा ते कोई नी मैम अस दो तिन दिन च आई जागे तुस मेरे बच्चे ध्यान रक्खेओ उं'दा पढ़ाई ओड़ेओ पूरा सिलेबस कम्पलीट कराइड़ेओ उं'दा ठीक ऐ

नेईं नेईं मैडम जी प्लीज मेरी थोह्ड़ी मदद करिड़ेओ अस चक्कर लान जा ने प्लीज समझो साढ़े बच्चे सिलेबस कराइड़ेओ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ शुक्रिया मैम जी